میں اخبارات میں دیئے گئے پزل اور کومکس کو بھی دلچسپی سے دیکھتا ہوں اخبارات میں خبریں پڑھنے کے علاوہ پزلس اور کومکس کا حصہ بھی بہت دلچسپ ہوتا ہے کیونکہ ذہن کو تازگی اور تفریح فراہم کرتے ہیں میرا پیپر پڑھنے کا معمول عمومی طور پر اس طرح ہوتا ہے پہلے سرخیاں اور اہم خبریں پڑھتا ہوں پھر اداریہ اور تجزیاتی مضامین کا مطالعہ کرتا ہوں اس کے بعد مختلف سیکشنس جیسے کہ کھیل کا کاروبار اور بین الاقوامی خبریں دیکھتا ہوں آخر میں پزل حل کرتا ہوں اور کومکس سے لطف اندوز ہوتا ہوں تازہ ترین خبریں دیکھتا ہوں تا کہ موجودہ حالات سے باخبر رہ سکوں اداریہ اور تجزئے پھر اداریہ اور تجزیاتی مضامین پڑھتا ہوں تا کہ مختلف موضوعات پر مختلف نقطۂ نظر سمجھ سکوں مختلف سیکشنس اس کے بعد کھیل کاروبار اور بین الاقوامی خبروں کی خبروں کی سیکشنس دیکھتا ہوں اخبارات کی بات کی جائے تو ان میں خبریں آرٹیکلس اداریے اور مختلف موضوعات پر مضامین شامل ہوتے ہیں اکثر لوگ اخبار کا مطالعہ اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بناتے ہیں تا کہ وہ دنیا بھر میں ہونے والے واقعات سے باخبر رہ سکے اس کے علاوہ بہت سے لوگ اخبار اخبارات میں شامل پزلس اور کومکس سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں پزلز جیسے کہ کروس ورڈز اور سوڈوکو ذہنی مشق کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں جبکہ کومس مزاحیہ کارٹونس اور کہانیوں پر مشتمل ہوتے ہیں جو تفریح کا ذریعہ بنتے ہیں